स्कुलांनी भुरगे भरपूर प्रमाणान पा्ट पार्टिसिपेट जातात स्कुलान वेगवेगळे गेम शिकयले वतात वॉलीबॉल कबड्डी क्रिकेट टॅनीकॉयट बॅडमिंटन एथलेटिकान शॉट पूट जॅवलीन थ्रो लाँग जंप हाय जंप डिस्कस थ्रो हे गेमी खेळ शिकयले जातात आनी तितून भुरगे भरपूर भुरगे पार्टिसिपेट जातात आमचो असो एक हे आसता एम आसता की ए टू झेड एकान एक भुरगो हो भायर ग्रावंडार येवन तेणी कसली तरी कसली एक्टिविटी करा हो आमचो एक पयल पयलो एम आसता थोडे भुरगीं अशी आसतात की तांकां खेळ हो प्रकार आवडना तांकां सिंगली बसप हेच तांकां खूब खूब आवडटा एकटेच रावप ग्रावंडाचेर येवप ना अशीं भुरगीं आसता आनी तेंच्या खातीर स्पेशल म्हणजे कसली तरी एक्टिविटी स्पोर्ट्साची घेवप ही एका प्रत्येक टिचराची जबाबदारी आसता कारण हेल्थ दें डेवलप जावपाक तुका जाग्यार बसन कसोच डेवलप जावचे ना तेच्या खातीर ताका ती एक्टिविटी कसली ना कसली तेज्या लेवलाची तेज्या केपेबिलिटीची एक्टिविटी दिवचीच पडटा तितून कोण भायरच येना ताका रिंग दिवप हातीन ते उडय बॉल दिवप तो घेवन तुका जात जाता तशी खेळां अशे अशे गेमांत मायन मायनर गेम्स मायनर गेम्सय आमी दितात आनी जीं भुरगीं बरीं आसतात ताका वेगवेगळे गेमी घेतले जाता तेंचे कॅलीबर तेंचे आवडी निवडी प्रमाणे गेम घेवन तेंचो डॅवलोपमेंट केलो जाता